वेवसायीक शिक्षण म्हणजे जशें की मेस्तपण प्लंबींग करप शिंवप कोयर उखलप कचरो उखलप कुकूड पालन पशु पालन जनावरांची हेल्प करप जनावरांक पोसप हे सगळें आमकां वेवसायीक शिक्षण आमकां खूब म्हत्वाचे आसा आनी हे भुरग्यांक सुद्दां खबर आसपाक जाय हे शाळेंन शिकोवपाक जाय हे अशे ना की इंम्पोरटन्ट ना बाकिचेय प्रोफेशनुय म्हणजे इंम्पोर्टन्ट आसा हे तेंका चड म्हणजे हे करपाक जायना कितें म्हणटात ते पयस करपाक जायना हेंका समान आदार दिवपाक जाय सपोझ आमकां हे ना आतां आमी कोयर उडयता भायर जाल्यार ते क्लेक्ट कोण करतलो कोणूत ना मागीर आमकां दिसता घाण कोणूत करना आनी आमी पळयल्यार सपोज कोयर बी कोण येता यी सगली म्हणजे हळशीक मणशां अशी आमी म्हणटात अशी आमी ट्रीट करतान ही सगळीं सगळें कचरो काडटान त्या सायडीन उडयतान ही सगळीं घाण ही म्हणजे हेंका असलेच काम सोबचे आसा हेंका बाकीचे काम कायच येना अशे म्हणटात आमी पूण आमी चितूंक गेल्यार समज तर आमी कोयर असोच उडयलो जाल्यार तेंचे फुडे किर् किते जातले तांकां आमी मान आधारूय दिवपाक जाय मागीर फुडें पळल्यार आमी शिवप शिवप हे एक बरी गजाल आसा कोण कितें आसा आल्या बाकीचे कोण सपोज तेका शिवंण हितून निडल वर्क हितून कितें तरी शिवंपाक जाय टेलरींग करपाक जाय जाल्यार कितें बेस्ट ओपशन आसा कित्याक ते तेजी कला आसा हावेस आसा ताका करपाक जाल्यार ते तशी फुडें वचपाक जाय तितून